नमस्ते भैया हमको घूमने जाना था प्रयागराज और कानपुर संगम में जाना था प्रयागराज घूमने के लिए तो आपकी टैक्सी खाली है क्या हमको आज ही साम से अभी निकलना है घूमने के लिए अच्छा तो आपकी कौन सी मतलब आपकी कौन सी टैक्सी है कौन से ब्रेंड की अच्छा फारचुनर है तो मुझे हाँ और है अच्छा अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा तो जो आपके ड्राइवर हैं वो अच्छे से रहते हैं या दारू ओरू नहीं पीते ओते हैं अच्छा जी अच्छा अच्छा कानपुर तक कितना भाड़ा लेंगे आप नौ हजार कुछ ज़्यादा ही नहीं बता रहे हैं अए उसको तो सब जानते हैं कि तेल पीती वो तो पानी पीती ही नहीं है घर की बात होती और प्रयागराज तक जाने का कितना लेंगे संगम जाना है फिलहाल हमें अच्छा अच्छा मतलब तो अगर हमको और कहीं पर बात करना होता तो हम आपके यहाँ ऐसे कॉल करते भैया हाँ तो हमको अच्छा ड्राइवर चाहिए कुछ डिस्काउंट नहीं हो पाएगा

चलिए ठीक है तो कितने बजे हम आपके यहाँ आ जाए आप कहाँ पर मिलेंगे

अच्छा अच्छा अच्छा ठीक भैया ठीक नमस्ते भइया